हलो हलो जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल जी जी साईं जी साईं मंदर त हिते साईं तमामु सुठा आहिनि भला आहिनि ऐं जीअं त जीअं छ्त्तरपुर मंदरु आहे ऐं अक्षरधाम मंदरु आहे गोल्डन इहो टैंपल इहो मंदरु आहे इहो कमल मंदरु आहे ऐं कालका मंदरु आहे मलाई मंदरु आहे हिते हांंजी इहे आहिनि मंदर जी जी सुठा मंदर आहिनि हा जेॾीमहिल साईं अचो जेको आहे टैंट आहे मथे हफ़्ते में हले अचो तव्हां मथे हफ़्ते में अचो त पोइ हा मथे हफ़्ते में अचो त छत्तर मंदरु घुमाईंदोसासि छ्त्तर मंदरु हो हा ॾाढो ज़बरदस्त मंदरु आहे बहितरीन मंदरु आहे हा शक्ति पीठ मंदरु छत्तरपुर मंदर जो ऐं वॾो आहे मंदरु हा अक्षरधाम बि आहे छत्तरपुर त तमामु सुठो मंदरु आहे छत्तरपुर में जेको आहे हा ॾिसण जे लाइ बहितरीन आहे उन में माता जा ॿिए जा सभिनीनि भॻवाननि जा फ़ोटू तमामु सुठो आहे हिकिड़ो सम्झो त हिकिड़े किलोमीटर में ॼण मंदरु आहे हेॾो वॾो मंदरु आहे हा साईं त जेको चओ साईं हा ठीकु आहे साईं ठीकु आहे ठीकु आहे साईं बिल्कुलु अचिजो ऐं जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल